سینٹرل دہلی ضلعے میں چند روایتی پکوان ہیں ان میں سے چکن چنگیزی ہے نلی نہاری ہے شامی کباب ہے قریشی کباب ہے مغلئی ہے اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر آپ ویجیٹیبلس میں آ جائیں تو چھولے بھٹورے ہے چاٹ ہے ادر چیزیں ہیں اور ان کے بنانے کے طریقے بہت سارے ہیں زیادہ تر تو چکن اگر ہو تو چکن کے ساتھ الگ الگ مسالے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ دہی استعمال کی جاتی ہے گرم مسالے کے بہت سارے ورائٹی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور تاریخ کی عکاسی اس طور پر کرتے ہیں کہ یہ جو پکوان اور کھانے کا ہم نے ذکر کیا یہ مغل کے زمانے سے ہی چلا آرہا ہے اور یہ رواج ابھی تک قایم ہے اور اگر کوئی کچھ لوگ ان چیزوں کو کھانا چاہیں تو سینٹرل دہلی ضلع آئیں اور وہاں بہت سارے جگہ ایسے ہیں جیسے جامع مسجد ہے چاندنی چوک ہے ان جگہوں پر بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں وہاں آئیں اور وہ وہاں کھانا کھا سکتے ہیں